ڈاک ٹكٹ ہو يا سكے يا كوئى بھى چيز ہو يا بات جب جمع كرنے كى تعليم كى ہوتى ہو تو اس كى تو بہت اہميت ميں نے اس سے بہت كچھ سيكھا ہے اور اور اس سيكھنے كى وجہ سے بہت سارے تجربہ بھى ہوتے رہتے ہيں كيوںكہ ان سكوں كو جمع كرنا كسى خاص پسنديدہ والے آدمى كا ہى كام ہو سكتا ہے يہ اور چيزوں يا عادت بہت اچھى ہوتى ہے كسى بھى انسان كے ليے